हम अपने बगीचे में घास पात का उपयोग बहुत अलग अलग तरीके से करते हैं हम बगीचे की सजावट के लिए घास पात का उपयोग करते हैं और घास पात से हम बगीचे को सजाते हैं इसी के साथ घास का हम जो घास की दुब होती है उसका हम औषधि के रूप में भी रु उपयोग करते हैं ये घास दुब के बहुत से फ़ायदे हैं इसका हम इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए भी इसका उपयोग दवाई के तौर पर करते हैं इसी के साथ घास का उपयोग हम कुछ फर्नीचर और अलग अलग वस्तु बनाने में भी करते हैं इसका व्यवसाय भी होता हैं और यह हमारे लिए फ़ायदेमंद भी होते हैं और जो घास होती हैं इसका हम जानवरों को चारा भी देते हैं यह उपयोग में बहुत आती है इस प्रकार से हम घास का उपयोग अन्य कार्यो में भी करते हैं